जय झूलेलाल जीअं की मां ॿुधायां मंगल ग्रह जे बारे में मां ॿुधायां त मंगल ग्रह ॾाढो गरम हुजण जे करे मंगल ग्रह ते इंसान जे रहण जी मथे हुते गरम हुजण जे मंगल ग्रह गरम हुजण जे करे इंसान मथे रहण जे माण्हूअ जे रहण जी कोई गुंजाइश ई न आहे जीअं कोई व्यवस्था ई न आहे हुते जो माण्हू हुते रही सघे माण्हूअ जी कोई हुते कोई कंहिं ॻाल्हि जी व्यवस्था कोन्हे जो माण्हू मंगल ग्रह ते मंगल ग्रह गरम हुजण जे करे हुते हीअ व्यवस्था पोसिबल न आहे जय झूलेलाल